हाँ मैंने रनिंग वर्काउट आजमाया है जैसे ट्रेल रनिंग और स्प्रिंट इंटरवल ऐसे रनिंग टेक्नीकस को वर्काउट को मैंने आजमाया है अब रही बात कि दौड़ने से मैं फिट और स्वस्थ कैसे रहता हूँ तो दौड़ने से सेहत बहुत दुरुस्त रहती है रहती है दिल की सेहत दुरुस्त रहती है हृदय रोगों से अर्थात हार्ट अटैक से बचाव होता है ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है पाचन की समस्या दूर हो जाती है